बियाहके बारेमे जे होइ छै बियाह लड़काके देखा देखी होइ छै लड़का लड़कीके तऽ देखा देखी हो कऽ तऽ फलदान उल्दान चढ़ायल जाइ छियनि हुनका फलदान उल्दान चढ़ा कऽ तब बियाहके तिलक दहेज माँङ्गै छथिन तिलक उलक होइ छै तब गीत भजन होइ छै बियाह शादी होइ छै बियाह शादीमे जे बिध बेहबार होइ छै जिनका होइ छेन तऽ घरपर पण्डाल उण्डाल लगा कऽ सभचीज लऽ कऽ बियाह करै छथिन जिनका नहि होइ छै तऽ मन्दिरोमे जा कऽ बियाह करि लै छथिन आ सेहोसँ होइ छै हीआँ गाँवो घरमे मन्दिरमे करि लै छथिन कोइ बाजारोमे जा कऽ बियाहो भवनमे हुँओ जा कऽ कऽ लै छथिन जिनका ओतेक व्यवस्था नहि रहै छै तऽ बाजारोमे जा कऽ कहेँ मन्दिरोमे कहेँ जिनका उपाय छै तऽ घरोपर पण्डाल उण्डाल लगा कऽ शौखसँ बियाह करि लै छथिन शादी बियाह होइ छै इएहसभ कर कुटुमकेँ कोइ बोलाबै छथिन तऽ जतेक दोस्त प्रेम गौआँ समाज कर कुटुम सभके बोलाबै छथिन बियाह शादीमे भेँट मुलकात गीत नाथ भजन कीर्तन पूजा पर्व कऽ कऽ काली ब्रह्म पूजि कऽ विडिओ कैमरा लगबै छथिन फोटो उटो घीचै छथिन जतेक विधि व्यवहार होइ छनि कोहबर मानर बियाह शादी जयमाला उमाला जतेक काली ब्रह्म पूजै छथिन सभके फोटो घिचबै छथिन आ जकरा नहि होइ छनि तऽ ओनाहुतो दू आदमी चारि आदमी जाइ छथिन मन्दिरोमे कऽ कऽ अपन चलि आबै छथिन आ दस दिन पन्द्रह दिन गीत नाथ गाबै छथिन जगह जगहपर फोटो जतेक दोस प्रेम भाय बहीन बहीन सासु माय नैनी गोतनी सभकेँ बोला कऽ हँसी खुशीसँ भजन कीर्तन कऽ कऽ तब बियाह शादी करै छथिन तिलक दहेज दै छथिन सभमे दोस प्रेमकेँ लऽ जाइ छथिन आबै छथिन भेँट मुलाकात करै छथिन सभ गान बजान कऽ कऽ बियाह शादीके होइ छनि कोइ गहना जेवर दै छथिन कोइ कपड़े लत्ता दै छथिन कोइ पाइए कौड़ी दै छथिन जिनका जे फुराइ छै से सभ लऽ कऽ बियाह शादीमे सहयोग दै छथिन किनको पैसे कौड़ी होइ छनि तऽ कोइ ओहिसँ मदद कहिओ कोइ कपड़े लत्ते कोइ जेवरे कोइ खालियो हाथ जिनका जे दोस प्रेम जे कर कुटुम जेना होइ हन सभ पहुँचै छथिन आ बियाह शादीमे सभगोटा सहयोग कऽ कऽ बियाह शादीमे जुड़ल रहै छथिन बुझली तऽ नहिरासँ होय ससुरासँ होय बहीन होय फूआ होय ननिहर होय ददिहर होय दोस होय फुफ्फा होय फुफ्फू होय नानी काकी जतेक होइ हन सभके सम्बन्धी सभ बोला कऽ तब बियाह शादी करै छथिन बरियाती उरियाती जतेक पण्डाल उण्डालमे होइ हइ सभ विधि व्यवहार कऽ कऽ बियाह शादी करै छथिन बर बिछौना दै छथिन गहना जेवर दै छथिन जिनका जेसभ होइ हइ सभ सुविधा दऽ कऽ तब अपन बियाह शादी करबै छथिन जे जतेकमे रहै छथिन ओही हिसाबसँ कोइ कीर्तने भजन कऽ कऽ शौख अरमान पूरा कयलहुँ कोइ पाइए कौड़ी दऽ दै छथिन कोइ देख रेख कऽ दै छथिन जएह जिनकासँ मदति होइ हइ लेकिन सभगोटा जुड़ि कऽ बियाह शादीमे सभगोटा रहै छथिन ओहिमे अथी भेल बुझलियै तऽ इएहसभ दोस प्रेम जतेक कर कुटुम सभ अपनासँ चलै छथिन मिलजुलि कऽ आ बियाह शादीमे रहै छथिन जुड़ल